कंडी दा इलाका ऐ बारश निं होंदी ऐ ते अस फसल लाई दी ऐ हून दिक्खने आं बारश पौग ते ओह् फसल होग पानी ऐनी ते सुक्का ई ऐ खलके लाकै ई दिक्खो जाइयै सारी फसल ठीक ठाक ऐ उ'नें ई बी पानी फुहारे दे बम्बियें दा पानी लगदा ऐ ते अस दिक्खे ने आं भाई बारश होवै ते पानी लग्गग ते फिरी साढ़ी फसल फसल राही ओड़ी दी ऐ सारी खराब पीली होई गेदी ऐ साढ़ी एह् असें ई कोई स्हूलत निं भाई साढ़ी फसल भाई असें गी मिलग ते हून अस दिक्खा दे आं भाई बारश होऐ ते फिर साढ़ी फसल जेह्ड़ी ऐ ठीक ठाक हरी होऐ ते ख'ल्लें जाइयै दिक्खो तुस बम्बियां लग्गी दियां पैपां बिछी दियां न उ'त्थें फोहारे लग्गे दे न ते जाइयै ओह् ठीक ठाक उं'दी फसल ऐ दिक्खियै ओह् चौल बी अपने राही लैंदे न मुंजी बगैरा लांदे न तां ते उ'नें गी चौल चाल होई जंदे असें ई किश बी निं कनक होंदी ऐ ते ओह्बी दिक्खा ने आं भाई बारश होग ते फिर अस कनक होग साढ़ी ते बड्ढगे होर केह् किश बी निं अग्गें असें गी ख'ल्लें जाइयै दिक्खो तुस सारी फसल हरी ऐ पट्ठे हरे पा दे न गवें ई मेहियें ई कोई असें गी कोई साधन निं ऐ साढ़े बचैरे डंगर बी भुक्खे गै न उ'नें गी हरा मिलदा गै निं ते उ'नें दुद्ध केह् देना अस इ'यां गै पानी पानी जेह्ड़ा असें गी मिलदा ओह् बी कुदै त्रियै दिन थ्होंदा ऐ पीने बास्तै ते फसलां गी कु'त्थूं देना असें ते एह् ऐ कि भई त्रैऽ चार बारी बोर कराए न पानी आया गै निं कंडी दा लाका ऐ ते बाऽ साढ़े पत्थर बड़ा ना कंडी दा लाका प्हाड़ी लाका ऐ पत्थर बगैरा बड़ा होंदा ऐ पानी औंदा गै निं बड़ी मुश्कल गजारा करने आं इ'यां खलके लाकै ई जाओ ते एह् हरियाली गै हरियाली लभदी ऐ ते बड़ा मन खुश होंदा ऐ भई अस बी कदें इद्धर गै आई जाचै ते असें गी बी इ'यै लेआ समें मिलै ते गजारा करने केह् करचै कंडी दे लोग आं अस बड़ी बुरी हालत ऐ साढ़ी हून इस बेल्लै बारश नेईं होई ते दिक्खा दे न लोग भई कुसलै बरग एह् ते अस बी कुदै डंगरें गी हरा पट्ठा पाह्गे केह् करना फिर टाइम पास करना ऐ धूड़ां पेई गेदियां न ठंड बड़ी ऐ ठंड बड़ी ऐ ते बारश ऐनी होर फसला ई पानी ऐनी लगदा बरखा गै निं होंदी टाइम दी ते पानी कु'त्थूं लग्गे होर जेह्ड़ा नि'क्का मुट्टा कम्म ना ओह् बंद न सारे गै बारश दे बिना फसल राह्ने आं ते फायदा कोई निं होंदा छड़ी जमीन ते पैसे गै जमीन बाह्न जंदे न ट्रेक्टरें नै बोहांदे न अज्ज कल ओह् ते ऐनी हैन जोगां बगैरा जेह्ड़ियां होंदियां आं पैह्लें जोगां गै बाहंदे हे ते हलें हल बाहंदे हे ते ओह् फसल फिरी ठीक होई जंदा हा हून ओह्दे नै ट्रेक्टरें नै इ'यां छड़ा उप्परा उप्परा गै ओह् करदे ते बारश निं होवै ते फसल सुक्कना गै ते पानी ऐ निं साढ़ें कंडी दे लाकै केह् करना बोर बी निं होंदे ते नैहरां खलके लाकै च जाओ दिक्खो नैहरां आइयां पानी बगाऽ दा लोग हरियाली दिक्खै दे न असें गी कंडी दे लाके ई कुछ निं ऐ होर केह् होई सकदा की हून साढ़ा बी गौरमेंट नें सोचना चाहिदा की अस लोग कुदै कंडी दे बी ठीक ठाक रौह्चे बपा बपार बी निं होंदा बगैर होर मोदी ने लाए दा ऐ ओह् लोकें गी गरीबें गी राशन ते ओह् लैंदे न बचैरे ते खंदे नी ते गजारा करदे न अपना टाइम पास करना केह् करना ऐं होर